कोनो रेसिपी बनबयमे ओतेक चुनौतीपूर्ण नहि रहैत छै अहाँ किछो बनेबै किछो ने किछो स्वाद अहाँकेँ देबे करत लेकिन मुदा एक दिन हमरा राजस्थानमे जयपुरमे छलहुँ तऽ साग खाइके मोन भेल साग भात तऽ आब साग भात बनबय लेल ओतय बहुत ओहि दिन हमरा बुझा पड़ल कि साग भात बनबयमे कतेक कठिन होइत छै साग भात खायके तऽ बड़ा मोन छल तऽ हम बजारसँ साग लओलहुँ साग लेलहुँ तऽ लेकिन एहिमे हम बनाएब केना से हमरा किछो ओकर कोनो हमरा ज्ञान नहि छल तऽ हम अपना घर फोन लगेलहुँ और हम बहिनसँ पुछलहुँ जे हम बथुआके साग लेलहुँ जेकि अपना गामनहित नहि अछि ओ बड़का बड़का अछि तऽ हमर बहिन कहलथि कि अहाँ सागके डँट डाँट मोटका मोटका फेकि दियौ आ पत्ता तोड़ि लिअ फेर ओ हमरा किछु बतेलथि जाहिपर हम ओकर बातकेँ मानि ध्यानमे रखैत काम केलहुँ आ हम साग बनेलहुँ बनबयके पूरा विधि कयलहुँ आओर सागमे फेर ओहिमे माँड़ दय के छलै तऽ हम तऽ बाहरमे रहैत छलहुँ तऽ कूकरसँ कूकरमे भात बनबैत छलहुँ तऽ माँड़ तऽ होइत नहि छल तऽ हम भात ओहि दिना कोनो छोटछिन टोपिआमे बनेलहुँ जाहिसँ माँड़ निकललै आओर ओहिमे ओहिमे फेर सागके ओहिमे माँड़ देलहुँ साग एकदिन हमरा बनेलहुँ अपनासँ जेकि चुनौतीपूर्ण रहल मुदा बनलाक बाद हमरा बहुत ही हमरा अपना हाथक छल से बहुत स्वादिष्ट लागल